असां पंहिंजो अनुभव अॼु हिते ॿुधायूं था असां गेमिंग जो भविष्य असांखे ऊचो करिणो गेम उहा शइ आहे जेकी असां अॼ जे ज़माने में कंप्यूटर ते मोबाइल ते लैपटॉप ते ऑनलाइन कीअं बि था खेॾी सघूं उन में इहो हूंदो आहे चारि छह माण्हू मिली करे खेॾंदा आहिनि आनंदु वठंदा आहिनि कोई हारिजंदो आहे कोई जीतजंदो आ जेसां माण्हूअ जो मनोरंजन बि थींदो आहे ऐं अॼुकल्ह त ॾाढा ॾाढी रांधियूं अहिड़ी थी वियूं आहिनि जेके खेॾण सां वरी पैसा बि था मिलनि त पैसे मिलण जे वारी शइ हुई त माण्हू हूअं बि ॾाढो दिलचस्पी ॾींदो आहे ऐं उहो खेॾणु पसंदि कंदो आहे गेम जो मतिलब इयो न आहे कि असां जुआ खेॾूं या ॿिया कोई उंधा सूंधा कमु कयूं पर गेम हिकु मनोरंजन जो बि साधनु आहे जिते चारि दोस्त मिलंदा आहिनि हुते खेॾंदा आहिनि त उन्हनि जो वक़्तु ईअं निकिरी वेंदो आहे पतो बि न पवंदो आहे ऐं लॻंदो आहे की हा थोरो जीवन में असांजो सुठो समय निकितो असांजो उन में हार जीत लॻी पई हूंदी आहे ऐं अॻिते हली ईअं त अञा ॾाढो विकसित थियणु वारो आहे छोकी अॼ जे ज़माने में माण्हू मोबाइलियुनि ते कंप्यूटरनि ते ऐं ॾाढियूं अहिड़ियूं लैपटॉपनि ते खेॾनि था पिया हिकु हिकु शहर खां ॿिए शहर ताणी था खेॾनि परे परे जा माण्हू लूडो था खेॾनि पिया जंहिंमें कोई हारिजे थो कोई जीते थो ऐं हिक ॿिए जो मनोरंजन बि था कनि जीअं असां चाहियूं त पुठिते वेही करे बि खेॾी था सघूं अॻिते हली असांजो भविष्य त इहो ई थींदो की भई ॿार बि ऑनलाइन था खेॾनि उहे बि आनंद था वठनि उन्हनि सां गॾु वॾा नंढा अड़े ई सभु खेॾनि था जंहिंखे आनंदु वठिणो आहे वठनि था न त जेके नथा खेॾनि उहो नथो सम्झ में अचे उहे नथा खेॾनि जय झूलेलाल